पी टी उषा जी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है वह हमारे देश की बहुत अच्छी धावक रही हैं और उन्होंने हमारे देश का बहुत नाम रौशन किया है हमारे समाज में जहाँ महिलाओं को आगे नहीं बढ़ पहले पुरानी सोच थी कि महिलाओं को आगे न बढ़ने दिया जाए सिर्फ घर के कामों में रखा जाए तो वह उन महिलाओं बच्चियों के लिए प्रेरणा है जिनको जो कुछ न कुछ कारणों की वजह से अपने टैलेंट को आगे नहीं दिखा पाती हैं तो उनके लिए यह बहुत प्रेरणा देती हैं और मुझे भी इनसे कई चीज़ सीखना को मिली है जैसे हम जिस चीज़ में हमें ज्यादा रूचि है या जिस चीज़ में हम ज़्यादा अच्छे हैं उसी चीज़ फील्ड में हमें आगे बढ़ना चहिए तो यह चीज़ हमें पी टी उषा जी से सीखने को मिली हैं धन्यवाद